जोङो अमाखौ जोङो थाबैनो फेदेरनोब्ला जों अफ्रि अफ्रि होयो गुन्दै होयो माब्लाबानि समाव थास'बो थास' दाननानै रुना होयो मालाबा जों ओंखाम संनानै गुन्दैजों रुनानै होयो बेफोरबादि होनानै जों अमाखौ थाब फेदेरो ओमफ्राय बोरमानि बोरमाखौ जों माबोरै फेदेरो थाब फेदेरो जों बोरमाखौ गांसो हाग्रायाव जों दुब्लियाव खायो दुब्लियाव खानानै जोङो गांसो जाहोयो गांसो जाहोनानै जोङो माब्लाबानि समाव खान्थाल बिलाइ दाननानै होयो ओमफ्राय आदुमब्रा बिलाइ दाननानै होयो एखमबा जोङो बिदिनो गुन्दैफोर दङब्ला जों गुन्दैफोरखौबो जाहोयो बोरमानो जों बेफोरखौबो जाहोनानै बोरमाफोरखौबो थाब देरहोयो जेनोखि जों दाउफोरखौबो मालाबा माइरं सारनानै होयो आरो मालाबा जों हाथायाव बायनानै दाउनि आदार दानाबो लांनानै हैनाय जायो जों बेबायदि खालामनानै दाउखौबो जों थाब फेदेरो मोसौखौ जोङो मोसौखौ जोङो माबोरै थाब फेदेरो मोसौखौ जोङो दुब्लियाव खानानै हैयो दुब्लियाव खानानै होनानै जोङो उदै बुङाब्ला जों दाना रुनानै होयो बिदिनो खान्थाल गोमोनफोर जिरनाय दङब्ला खान्थाल जानायफोर दंब्ला जों बेखौ जमा खालायनानै होयो जोङो दै दौहैयो टाइम टाइम सानसुनि टाइम आव दै दौनाय जायो जों मोसौफोरनो बिदिनो जों मोसौफोरखौबो बिदिनो देरहोयो थाब जोङो हांसोफोरखौबो बिदिनो ओंखाम होयो गुन्दैजों अफ्रिजों लगायनानै होयो हांसोनोबो जों बिदियैनो दाउ अमाफोरखौ फेदेरो